हलो हाँ हम हम अलग जाति से बोल रहें हैं आप सब में कौन कौन सी पूजा मनाई जाती है नहीं हमको नहीं जानकारी है हाँ तो हम भी जानते हैं जो दुर्गा पूजा जैसे होती है आप सब में हाँ

और हम तो एक ठो भी जानते हैं जो आप आप सब में छत्त पूजा भी होती है जो बहुत धूम धाम से मनाई जाती है हमको भी मन करता है थोड़ा देखने के लिए तो छत्त पूजा में क्या क्या होता है हम तो जानते हैं जो छ खरना भी होता है

ठीक है फिर हम बाद में बात करते हैं आप से ठीक है ठीक